मैं उषा कंपनी का एक फैन ख़रीदी हूँ जिसका प्राइज है नौ सौ रुपये नौ सौ कम दाम मे ही मेरा फैन बहुत अच्छा चल रहा है हवा पूरे रूम गूंजता है जिससे कि हवा गर्मी में वो इतना अच्छा हवा देता है कि हम लोग चार पाँच लोग एक ही रूम में सोते हैं सब को बराबर तरीक़े से हवा लगती है वो कम पैसे में है वो भी अच्छा है जैसे कि हम तुलना नहीं किए थे कि मेरा फैन इतना सस्ता है अच्छा से चलेगा और जिस में वो भी गारण्टी दिया है एक ईयर का